हेलो हाँ दीदी आपके होटल कहाँ यहाँ आस पास है क्या अभी खुली हुई है क्या मेरे को खाना ऑर्डर करना है मैं यहाँ ऑफ़िस आ गई हूँ तो टिफ़िन अपना ले कर नहीं आई हूँ तो क्या आप भिजवा सकती हो वहाँ पर और खाने में मेरे को दाल चावल सब्ज़ी रोटी चहिए और खाने में आप ज़्यादा मिर्च ना डालें और आप पेमेंट कैसे लेंगे ऑनलाइन लेंगी या कैश लेंगी तो आप भिजा सकती हैं क्या मैं यहाँ ऑफ़िस आ गई हूँ तो ठीक है आप भिजा देंगे